बिजाबानो जाहैबाय मिमांनि सिमां बै मिमांनि सिमाङाव गोबां बेबायदिनो बर'नि समाजारि मोनसे जाथायजों गोरोबफ्लेथारनाय मोनसे बेयो बिजाब बेयाव जोबोर दुखु दाहा आरो माखासे बर' समाजनि थासारिखौ लानानै लिरनाय बेयाव जोबोर सासे सुबुङा बेयाव गावनि हालाय हाफाय आरो बेनि संसारखौ बेयाव नुनो मोन्नाय जादों बिनि थाखायनो जोबोरैनो बेयो गावनि सिलिंखार जालांनाय जिउखौ सासे लिरगिरिया बेखौ लिरलांदों जिखिनि मिमांनि सिमां बे मिमांनि सिमाङाव मानसिनि आखु आरो मानसिनि महर मुस्रिनि थासारिखौ बेयाव बेरखांहोदों थारैनो बेयाव मिमांनि सिमां बिजाबाव जोबोर दुखु दाहा जेराव सासे सुबुङा इनाय बानायै मोनसे थासारिजों थासारिजों गोरोबनांगौ जादों बेयावनो बेखौनो फरायनानै गोसोआव दुखु लानानै मोदैबो बोहैदों आरो गोसोनि जिखिनि गिखांनाय बे बाथ्राया अरायबो गोसोआव लोहाबनानै थानाय बादि जादों आरो बिदिनो गोसोफोरखौ गिखांनाय गिखांनाय मोन्नानै फरायनानै खोब आरोबाव फरायबावनो गोसो जाबावदों माबा मोनसे थालांनाय थालांनाय मोन्नानै बिदिनो फारायफिन्नो आरो गोसो जादों